हेलो हँ हँ भैया हँ प्रणाम प्रणाम अपने फूलके दोकान करय छियै की कोन कोन फूल रखय छै हम्म गेन्दा फूलमे कए कए किसिमके होइ छै मतलब तऽ एगो होइ छै हम्म ओ तऽ बड़ीवला गेन्दा लेनाय छै लाल आओर पीलामेसँ ओकर रेट केना लागतय करीब करीब दसटा गमला लेनाय छै हम्म सओ रुपैये सओ रुपैये गमलाके फिक्से छै आइ अगर हम दसटा गमला लए लेलियै तऽ रेट किछु घटतय नहि हँ तब एकटा छै जे दुआरिपर अबय छै पहुँचाबय लए उ एबै कि मतलब जाइ लए पड़तय घरपर हम्म हँ उ तऽ लागतय ने तब हमरा भाड़ा लागतय ने

हम्म ठीके छै तऽ कखनी आबियै कहिया एबै काल्हि कए बजेमे एबै हुँ हुँ अच्छा ठीक ठीके छै देखै छियै आइ नहि जेबय नहि तऽ काल्हि आबि जायब दस बजे तकमे ओ दस टा गमला लेबय हुँ ठीक हइ ठीके छै बोलबय आओर एक दूगो अगर कोइ लेतय लगायल तऽ कहबय तब लए लेबय साथ भए कऽ जेबय लए लेबय आओर कोन कोन फूल छै आओर कोन फूल छै बस इएह गेन्दे टा ओ तऽ गुलाब फूलके रेट केना छै गमला ओ डेढ़ सओ टाका ओइसँ कम गमला गोला फूल बेसी नहि लेबय दू चारिटा गमला लेबय हम्म ठीके छै ठीके छै तब आबय छियै तब दू चारि ओहिठिमा रेट जे हेतय से भए जेतय आओर एकटा व्यापारी कहि रहल छै हमहुँ लेबय तऽ अगर व्यापारीके लए कऽ जायब तब तऽ उ तऽ किछु कम रेट लगबैये लए पड़त हम्म ठीके छै